जी बिल्कुलु मूं ॾिठियूं आहिनि घणई अहिड़ी ख़बरूं ॾिठियूं आहिनि कि जंहिं ते बिल्कुलु मीडिया वारा घणई ॻाल्हियुनि में कूड़ बि कंदा आहिनि ऐं कई बार त भई सच बि ॻाल्हाईंदा आहिनि हुननि जी बि छाहे भैया वधीक सच ॻाल्हाए बि कोन था सघनि और अॼु कल्ह तव्हां खे सभिनि खे ख़बर आहे कि सचो माण्हू त अॼु कल्ह हिन दुनियां में मूंखे लॻे थो घटि ई आहे बिल्कुलु जहां असां ईअं कई बार ॾिठो आहे मूं त अखियुनि सां घणई घटनाऊं ॾिठियूं आहिनि त मां चवंदी आहियां कि भैया हीउ तव्हां त ग़लति शयूं लिखो था हीअ छा ॻाल्हि आहे त चवंदो आहे छा कयूं असां मजबूरु आहियूं त मां चवंदी आहियां तव्हां कीअं मजबूरु थी सघंदा आहियो भई तव्हां मीडिया वारा आहियो अगरि तव्हां ई ग़लति लिखंदा चईंदा अरे असांजो बि त परिवार आहे असांजो बि त सभु कुझु आहे मूं त चवंदी आहियां तव्हां पंहिंजो चैनल बैनल बंदि करे रखो ऐं तव्हां जो परिवार आहे त इनजो इनजो छा मतिलबु थियो कि भई तव्हां जो परिवार आहे त तव्हां ग़लति ख़बरूं लिखंदा ऐं कूड़ खे बि सच कंदा सच खे बि कूड़ कंदा चईंदा आहिनि भाभी इएं ऐं चईंदा आहिनि असांजी इहा छा ग़लती आहे असांजी काई ग़लती कोने भले मोदी योगी जो राज अञा आहे पर अञा हुन तरीक़े सां पूरी तरीक़े सां कोन आहियो भई कई जॻहि ते त मूं बि कंप्लेनूं कयूं आहिनि भई को सुनवाई कोन कई जॻहि त सुनवाई थींदी ई वेंदा भई जीअं घणई मुंहिंजे घर जे ॿाहिरि ई आहिनि घणई सामान माण्हू गाॾी था रखी रखनि कुझु बि करनि था ॾाढी भौकाली त मां वञी कंप्लेन करे ईंदी आहियां ईंदा आहिनि हटवाए करे वेंदा हली वरी ॿिए ॾींहं ॾिस त ॿ ॾींहं शांती वरी टे सभु चईंदा आहिनि मां वरी वेंदी आहियां चवंदा आहिनि छा करे सघंदा आहियूं वरी मां मीडिया वारनि खे चवंदी आहियां भई तव्हां कुझु त कयो त चईंदा हीउ नंढियूं नंढियूं ख़बरूं आहिनि असां कयूं था पिया ऐं असां खां मथे बि मतिलबु कुझु न कुझु चई करे भई टाले था सघंदा ई आहिनि जेका ॻाल्हि आहे सो आहे मां त इन ते कोन आहियां